असांजी मुश्किल मां मुश्किल शयूं आहिनि गजरूं मुश्किल सां मिलंदियूं आहिनि सियारे में मिलंदियूं आहिनि उनजो सीरो ॾाढो सुठो थींदो आहे पताई गजरुनि जो सीरो ॾाढो सुठो थींदो आहे ॻाढ़ियूं गजरूं ऐं हेन लावड़ी गजरूं ईंदियूं आहिनि उनजो बि सीरो ॾाढो सुठो थींदो आहे पर उहा मुदा वग़ैरह न खाई सघंदा आहियूं मुद ते मिलंदियूं आहिनि ऐं हूंअ महांगियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं मेथी बि मुश्किल सां मिलंदी आहे मेथी बि मुद में सुठी मिलंदी आहे ऐं मुद बग़ैर महांगी मिलंदी आहे उहा बि न खाई सघंदा आहियूं ऐं गजरुनि जी खटाण बि ॾाढी सुठी थींदी आहे उहा बि मुद में ठाहे सघंदा आहियूं मुद बग़ैर न ठाहे सघंदा आहियूं ऐं मुद बग़ैर मिलंदियूं बि काने पाण खे खाइणी हुजनि त